हैलो भइया एह् ट्रैफिक आह्ले बोल्ला दे तुस ते एह् किन्ना अपना उधमपुर तूं पत्नीटॉप दा किराया एह् अप डाऊन करना बत्ती सौ च ते तां सबेरै किन्ने बजे निकलना ते शामीं किन्ने बजे तगर पुज्जना ते आहो अच्छा नौ बजे अगर नौ बजे अगर उधमपुर दा निकले तां पत्नीटॉप किन्ने बजे पुज्जना अच्छा ते मतलब उत्थें दौ तीन घैंटे घुम्मना ते ओह्दे बाद उधमपुर कोई तीन चार बजे तगर पुज्जी जाना ते किन्ना किन्ना रेट सनाया तुसें पच्ची सौ अच्छा ठीक ऐ चलो भी ठीक ऐ